हाँ कहलहुँ जे सब्जीसब कि कोना रेट छै हाँ तऽ कोबी कोना छै हाँ तऽ ओहिसबमे किछु कम बेस

आओर हाँ तऽ सबसँ हाँ हमसब बराबर अबैत रहै छिए दोकानपर तऽ हमरासबके तऽ थोड़े मानि लिअऽ जे कम बेसी तऽ करथिन ने हाँ तऽ ई अँ आ आ अच्छा ओ पत्ताकोबी कोना छनि अच्छा तऽ सबटा सबटा महगे बेचबै आओर ओ टमाटर चालीस टके तऽ ओहिसबमे मानि लिअऽ जे हेतै कम कम बे कऽ कॉन्सेशन भेटतै कि नहि हाँ तऽ से मानि लिअऽ जे हम हाँ तऽ ओतऽ हाँ तऽ ठीक छै तऽ हम अबै छिअनि सब्जी जे छै से सब सब सब्जी छै ने आओर ओ बैगन आओर आओर बैगनसब छै ने बैगन सीम अच्छा

अच्छा अच्छा तऽ अबै छिअनि कि भावसब छै ओ ओ ओकरसबके बैगनसबके हाँ तऽ आब ओतऽ जेबै दोकानपर तहन जे बेसी भाव मानि लिअऽ जे कहथिन तऽ कोना काज चलतै हमसब तऽ पुरना गाहक छिअनि ने

हाँ तऽ पुरना गा पुरना गाहकके जे अबैत रहै छै तकरा बेसी दाम नहि मानि लिअऽ कहिके कहुना जे दू टका फाजिल ली हुनका सोझाँमे कनि कम कऽ दिए

अच्छा ओ आओर सीम छै सीम सीम एह सबटा तऽ मानि लिअऽ जे ततेक मानि लिअऽ जे महगा छै जे आब तऽ खाइतो आब मानि लिअऽ जे दिक्कत होइए सबटा एकोटा कम रेटमे नहि छै अच्छा अँ ठीक छै से तऽ हम आबि रहल छिअनि तऽ हाँ हम आबि रहल छिअनि सब्जीलए हाँ हाँ ठीक छै हाँ हाँ से जतेक हाँ हाँ तऽ ओतऽ आबिके फेर नहि जे एहिसबमे आब कम नहि हेतै आब एहिना दाम बढ़ि गेलैहँ सेसब नहि होइके चाही अँ अच्छा सब्जीके दाम बढ़ले छै अच्छा तऽ ठीक ठीक छै हम अबै छी ठीक छै